شاہجہاں پور ضلعے میں صحت کی دیکھ بھال کا نظام بہت اچھا اور بہت ایڈوانس ہے شاہجہاں پور ضلعے میں سرکاری اسپتال بھی موجود ہیں اور پرائویٹ اسپتال بھی موجود ہے ان دونوں اسپتالوں میں مریضوں کے لیے بہت اچھے طریقے سے دیکھ بھال کی جاتی ہے اور ان کا بہت اچھے سے دھیان رکھا جاتا ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں آج کل لگ بھگ ہر اسپتال کے اندر مشینوں کے ذریعے مریضوں کی دیکھ بھال اور علاج کیا جاتا ہے اسی طرح شاہجہاں پور میں بھی بہت سارے اسپتالوں میں بہت ایڈوانس اور بہت اچھی مشینیں موجود ہیں جن کے ذریعے سے مریضوں کی دیکھ بھال کی جاتی ہے اور ان کا اچھے سے علاج کیا جاتا ہے اس کے علاوہ شاہجہاں پور کے اسپتالوں میں صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے تاکہ مریض جلد سے جلد ٹھیک ہو سکے